जुनारफोरखौ जिउआरि राहा बाहायनायाव जों गोबां मुलाम्फा मोनो बोरमा मोसौ अमा दाव फिसिबोला जों गोबां राहा मोननो हायो लोगोसे राहा मोननायजों जोंबो मानसिया जिब जुनारखौ जोथोन लानांगौ जायो मोसौखौ जोङो जोथोन लानो थाखाय नायफा नायफा गांसो आदार जामुंफोरखौ मोजाङै जोथोन मोजाङै जों जाहोनांगौ जायो होम्बासो जों मोसौफोरखौ मोसौफोरखौ थाब जोलै मोननो हायो जोलै मोनबोला जों गाइखेर गाइखेर गाइखेरफोरखौबो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो गोबां मानसिफोरानो रां गाइखेर मोसौनि गाइखेरजों न'खर खुंबोनाय नुनो मोननाय जादों मासेयावनो लिटारनै लिटारथाम लोगोसे आरो मानै माथाम थाबोला आट लिटारहालागै मोननाय जायो बे बेजोंनो जों न'खर खुंनायखौ नुनो मोननाय जायो लोगोसे आरो अमा अमाखौबो जोङो गोबां आदार होनानै थाबनो फेदेरनो हायो बिदिनो बायदिसिना हासारबो होनानै जों दसेनो देरखांहोनानै फैसा आरजिनो हायो दाव दावखौबो जोङो फिसिनानै मास मोननै मोनथामजोंनो देरखांहोनानै गोबां जोलै बारायहोनो हायो लोगोसे गोबां फैसाबो मोननो हायो दाव फाननानै जोङो न'खरखौ खुंनो हायो गोबां गिदिर गिदिर खालामनानै फाननो मोननाय जादोंमोन अमाखौबो मासेआवनो मानसि मासेआवनो जिरोजा जिनैरोजा मोननो हायो बिजोंनो न'खर खुंबोनोबो गोबां सहस जायो